रुट्टी बनानी में पैह्ले में सोचनी होन्नी फोन करना किन्ने जने आवा दे न फिर मी सोचियै ते फिर मी जन्नी दकाना पर जन्नी होन्नी आं दकानां पर जाइयै ते फिर आटा चौल दिक्खनी आं किन्ने जने आने न किन्ने गलास चौल बनाने ऐ फिर दाल दिक्खनी ऐ किन्नी बनाने पौनी ऐ फिर लेआइयै अगर साफ होऐ ते ठीक ऐ नेईं ते फिर बापस करने पौंदी ऐ दबारा गै जाइयै हट्टी पर फिर बापस करियै फिर आह्नने आं फिर चढ़ान्ने आं दाल चौल मिनने पौंदे किन्ने गलास बनां चौल बनाइयै ते फिर दाल दूल चढ़ाने पौंदी दाल चढ़ाइयै ते फिर करना पौंदा अग्गें पिच्छें होर कोई कम्म दिक्खने पौंदा फिर फिर गैस बालनी गैस ऐ गै निं घर अग्ग बालनी पौंदी बाह्र कुतै लकड़ियां लुकड़ियें दा बी करने पौंदा कोई जगाड़ गैस बी अग्ग बड़ी मुश्कलां बलदी ऐ फ्ही पैह्लें दाल चढ़ान्नी आं ते फिर दाली बिच्च पान्नी आं लून मर्च बसार कोई एह् मराइयै कोई इक दो सीटी ते फिर चौलें दा जगाड़ करने पौंदा पानी ओह् बिच कुदै हीटर बी चलाई लैन्ने अमां हीटर उप्पर कोई पानी धरी ओड़ने चौलें दा चौलें दा पानी धरियै फ्ही जल्दी जल्दी होई गेआ कम्म परौह्ने आवा दे न जादा थोह्ड़ा जल्दी कम्म होई गेआ चौल धोइयै फिर अग्गें कोई किश होर करने पौंदा कोई सब्जी पानी दा सब्जी पानी दिक्खियै फिर चलो फिर कोई इक अद्धे कुदै करना पौंदा थोह्ड़ी मदद करी ओड़न थोह्ड़ी जेही फ्ही सारें गी बठाइयै रुट्टी खलान्ने आं